ہلو ہاں ہلو آواز آ رہی ہاں جی میم مجھے آپ کے ہاسپٹل سے فوڈ کے بارے میں پتا کرنا تھا کھانے کے بارے میں جو آپ کے ہاسپٹل میں کھانا ملتا ہے وہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں اس میں کیا کیا آئٹم ہوتے ہیں اچھا میڈم ہمیں پوچھنا تھا ہم اس میں کچھ چینج کرا سکتے ہیں ہم اپنے پیسنٹ کے اکاڈنگ تھوڑا اچھا یا پھر کچھ فوڈ اچھا آپ کوئی پھل وغیرہ بھی دیتے اور کیا کیا ٹائمنگ ہوتے ہیں اس میں مطلب کتنے ٹائم دیتے ہیں آپ پیشنٹس کو کھانا اچھا اور میم صاف صفائی وغیرہ کھانے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس میں مطلب کوئی پیشنٹ کو ہاں وہ ڈاکٹر نے پیشنٹ کو ہلکا ہی کھانے کو کہا ہے نا تو اس لیے ہم اب تھوڑا سا پوچھ رہے تھے آپ سے او چلیے ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو میڈم